ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام ایک مشکل کام ہے جس میں سرکاری اور نجی دونوں طرح کے اسپتال کلینک اور ہیلتھ سینٹر شامل ہیں مہانگروں اور بڑے شہروں میں نجی اسپتال اور کلینک عام ہیں جہاں نظام بہتر ہوتا ہے لیکن خرچ کافی زیادہ ہوتا ہے بھارت کی تلنا میں کچھ معاملوں میں ہیلتھ کیئر نظام تھوڑا کمزور ہے لیکن کچھ پہلوؤں میں برابری ہے